ہیلو لکچھمی موبائل شاپ جی جی بالکل اویلیبل ہیں آپ کب چاہیے آپ کو بتائیے یہ ٹوئنٹی فائو تھاؤزنڈ کا ہے اور انسٹالمنٹ پہ بھی اویلیبل ہے آپ آنلائن لیں گے وہاں سے یا پھر شاپ پہ آ کے لیں گے

تو وہ آپ بتائیے اب میں اس میں آپ کی اور کیا سہایتا کر سکتا ہوں جی جی بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیمرہ جو ہے بیک کا کیمرہ جو ہے چالیس میگا پکسل ہے اور بہت ہی مطلب کلیئرٹی کے ساتھ فوٹوز اور ویڈیوز آپ بنا سکتے ہیں ایوین آپ کم لائٹ میں بھی ایک دم کلیئر ویڈیوز بنا سکتے ہیں فرنٹ فرنٹ کا کیمرہ ہے جو پچیس میگا پکسل ہے جوکہ سیلفی لینے کے لیے اور رکاڈنگ کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے اور اس کا جو اوکٹا کور پروسیسر ہے اس میں جس سے گیم گیم بھی آپ کھیل سکتے ہیں بہت آسانی سے اور اس کی بیٹری بیکپ جو ہے چالیس گھنٹے کی ہے مطلب قریب قریب آپ دو دن بنا چارج کیے اس کو چلا سکتے ہیں پوری طرح سے جب آپ اکٹولی یوز کریں گے انٹرنیٹ بھی یوز کریں گے اور ویڈیوز بھی دیکھیں گے پھر بھی یہ چالیس گھنٹے تک آپ لگاتار اس کا بیٹری بیکپ ہے اسکرین اس کا سکس پوائنٹ فائو انچ کا ہے جی جی ابھی یہ لیٹسٹ لانچ ہوا ہے اور اس کا بہت اچھا رسپانس ہے ایوین مارکیٹ میں بھی اور ابھی یہ لاسٹ ویک ہی آیا تھا تو ایک گھنٹے میں ہی اس کے جو ہے پچاس ہزار ماڈلس جو ہے سیل ہو گئے تھے اور ابھی بھی ہم کئی ہاں ابھی بھی ہم اڈوانس بکنگ کرنے کے بعد ابھی بھی اڈوانس بکنگ چل رہی ہے آپ بکنگ کریں گے تو ہم ایک یا دو دن میں آپ کو ڈلیور کر دیں گے ویسے یہ تو ہم ہولسیل ہے ہولسیل کا ریٹ ہے یہ لیکن لیکن پھر بھی آپ کہیں گے تو ہم اس میں کچھ کر دیں گے اگر آپ ون ٹائم پیمنٹ کریں گے تو اس میں ہم تین ہزار کا ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں جوکہ آپ کو بائیس ہزار کا پڑے گا ٹھیک ہے سر آئیے آپ کا سواگت ہے